खेळ हो आमी सगलींच जाणां खेळटात तो शेरांनी आसूं या गांवांत गांवांतलो आसूं आतां खेळ खेळ म्हटल्यार कोणूय खेळटा ताका अशी वर्सां लिमीट नासता जितली भुरगीं आसात व जाणटेली आसात ती बसून खेळटात जितले खेळटात ते आमकां आमच्या हेल्थाक व शरिराक आमच्या ते बरें आनी खेळ म्हणटा तो गांवांनी जाता तो लंगोरी दोरी ओडी कबडी क्रिकेट धरच्यांनी लिपच्यांनी असले सगले खेळ खेयटात शेरांनी हाज्यान मोटे मोटे खेळ जातात ते स्पर्धाक लागून ते खेळ आसात फुटबॉल क्रिकेट बॅटमिंटन बास्केट बॉल टेबल टॅनीस हॉकी हॉर्स रायडींग बायक रायडींग असले आसात जे खेळ खेळटात गांवांतले खेळ आसा ताका चडसो फायदो जाता पण लुकसाण चडसो जायना शहरांनी जो खेळ आसा तितून फायदो बी जाता प्लस बायचांस लुकसण बी जाता